हाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप हाँ हाँ हाँ खाँसी ज़ुख़ाम है उम्र चौंसठ साल हो गई

हाँ उसका मेडिटेसन बताए हो आप

हाँ खाँसी भी है

अभी किसी को नहीं दिखाया अच्छा हॉस्पिटल में चले जाऊँ दिखाने वही साग शुद्ध सादा शाकाहारी दाल चावल रोटी सब्ज़ी और क्या नहीं सहुद्ध शाकाहारी नहीं हाँ नहीं नहीं और अभी तक तो खाया नहीं है आएँ अब क्या खाएँगे इतनी उम्र हो गई है इतनी उम्र हो गई अब क्या खाएँगे

नहीं घूमते तो डेली हैं कम से कम एक घंटा अच्छा

चौंसठ साल

एक घंटा आराम से घूमते हैं और फिर दिनभर साइकल पर चलाते चलते रहते हैं दवाई कुछ नहीं लेते

अच्छा हाँ ठीक है

हाँ हाँ देख लेंगे